औ हेलौ औ औ औ औ औ मिथिसार औ ओमफ्राय ए औ औ औ औ सिगांनिफ्रायनो हमो नाया दा नाखौ बिदिनो सिंगि मागुर ओमफ्राय बामि बायदिसिना गोबां मोनो आरो गोबां माबा नाफोरखौ मोननो हायो आरो मोनो माफा मानै बे जेखुनुजाया माखासेखौ न'आव दोनो आग्लायनायखौ ओमफ्राय माखासे मोजां मोजां नाखौ ओमफ्राय बिदिनो हाथायाव लांनानै फानहैयो आरो ओमफ्राय दस्रा दस्रा माबानानैबो जमा खालामो आरो माने फानहरो जमा बानायनानै दस्रानो हरनाय जायो आरो फाननो बिदिनो लोग बोग खम माबानानै थिग खेजियावहाय माबा फानो आरो ब्रैजौ गाहाम फानो बिदिनो नाखौ लानानैसो फानो आरो माखासे नाया दामगोसा ओमफ्राय माखासेया इसे खम आरो जेरै मागुर सिंगिं बेसोरो द'जौ ओमफ्राय स्निजौ बिदि गाहाम थाङो आरो से किजियावहाय औ बे दाम गोसा गोसा थाइबनि माबा नास्राय गोरि मागुर ना सिंगि खुसिया ओमफ्राय बे माबाफ्रा बिदिनो गोबां माखासे इदि दं आरो मागुर सिंगि बेफोरनो दाम गोसायाव बिसोरनो गोग्लैनोसै आरो बांसिन दाम मोननायावहाय बिदि फाननो माबा साननानैदि दिपरबिलनिफ्राय सारनानै फानहरनायाथ' जों मोनसे इसे ग्रुफ बायदिनो आरो इसे गोबांनिनो जेरै बिदिनो बिस माबासिम जाहैगोन आरो नैजि नैजिबा बेबादि मानसि जाहैगोन आरो औ दे दे दे